मुंहिंजे दिलि खे वणंदड़ अगरि कोई राज्य आहे त उहो आहे जम्मू ऐं कश्मीर जम्मू ऐं कश्मीर दुनिया जो सभ खां ख़ूबसूरत राज्य आहे छाकाणि त कश्मीर में सुठे में सुठा दिलिकश क़ुदरती नज़ारा आहिनि इहो चयो वियो आहे त धरती ते अगरि किथे सुर्ॻु आहे त उहो कश्मीर आहे घणनि माण्हुनि जी इअ राय आहे की कश्मीर जेको आहे उहो दुनिया जी जनत आहे कशमीर में काफ़ी अहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि जेके असां घुमी सघऊं था जीअं त उते हिकिड़ी जॻहि आहे जंहिं खे पटनी टोप करे चवंदा आहिनि पटनी टोप में तमामु घणी बर्फ़ आहे उन बर्फ़ में वञी करे हुन बर्फ़ जो मज़ो वठण लाइ चङा माण्हू काफ़ी परियां परियां पिणु ईंदा आहिनि कशमीर में ईअ बि हिकु ॾाढी वॾी सुठी ऐं वणंदड़ ॻाल्हि आहे ॿी ॻाल्हि उते इअ आहे की उते नंढा तलाउ आहिनि उते हिकिड़ो अहिड़ो तलाउ आहे जिते ॿेड़ियुनि में घरु ठहियल आहिनि उन खे शिकारा चवंदा आहिनि जामु माण्हू हुन शिकारनि में रहंदा आहिनि ऐं हुते हुन तलाउ जो हुन लेक जो मज़ो वठंदा आहिनि कश्मीर में पिणु ड्राई फ्रूट ऐं सुका मेवा ऐं आला मेवा मतिलबु जीअं खाॼा बादामियूं थिया अखरोट थिया उहे बि तमामु सुठा मिलंदा आहिनि कश्मीर में सूफ़नि जी खेती बि वॾे पैमाने ते कई वेंदी आहे कश्मीर जा जेके सूफ़ हूंदा आहिनि उहे तमामु घणा मिठा ऐं सिहत लाइ तमामु घणा सुठा हूंदा आहिनि कश्मीर घुमण लाइ अगरि कोई बि त ज़रियो आहे उते वञण जो त उहो आहे असां ट्रेन रस्ते बि उतां वञी सघऊं था या असां प्लेन मां श्रीनगर ते लही करे कश्मीर वञी सघऊं था